हँ सर प्रणाम कहू हँ हँ हँ ठीक छै तऽ एकटा अहाँ आवेदन लिखिके दिऔ पुलिस पदाधिकारीके नामसे आओर ओहिमे विषय लिखबै जो हमारे घरके नजदीक चोरी हो गया है ओहिमे अहाँ ताहिके बाद महाशय सविनय निवेदन यह है कि ताहिके बाद अहाँ ओहिमे कि कि चोरी भेलै हँ सेहो लिखबै ताहिके बाद अहाँ ओकर निचाँमे अपन हस्ताक्षर करबै दिनाङ्क देबै आवेदन लऽके आउ थानापर ताहिके बाद एफ आइ आर दर्ज हैत ताहिके बाद हमर टीम ओतए जाएत ताहिके बाद टीम हमर जाँच करत ओ जाँचमे अगल बगल ओकरासे पूछल जएतै जे सही कि गप छै कि नहि छै चोरी हिनकर भेलनि कि नहि भेलनि ओतए ताहिके बाद छानबीन कएल जएतै जाँच कएल जएतै चोरके पकड़ल जएतै एक दुइ जगह छापा मारल जएतै अगर सामान बरामद भऽ जाएत तऽ अहाँकेँ भेटि जाएत चोर अगर कबूल कऽ लेलकै कि जे हम चोरी कएलहुँ हँ समान बेचि देलिए कतऽ बेचलिए सेहो बताएत तऽ ओ दोकानपर जाके रेड मारल जएतै तब दोकानवला भी फसतै ओहिमे ओकरोपर एफ आइ आर दर्ज हेतै ताहिके बाद ओकरो पकड़ल जएतै ओकरो दण्ड देल जएतै चाहे ओकरा सजा होइ चाहे दण्ड होइ ओकरा वारण्ट निकलतै कोर्ट जएतै आब कोर्ट ओकरा जे सजा दै लेकिन अहाँके पहिले आवेदन देबऽ पड़त बिना आवेदनके हँ बिना आवेदनके किछु नहि हैत आवेदन दैए पड़त आवेदन देबऽ पड़त ताहिके बादे किछु हैत मुँहसे नहि किछु हैत थानापर आबिके आवेदन देबऽ पड़त ठीक आउ थानापर आउ आवेदन लऽके आउ पूरा ओहिमे भाषामे लिखिके देबै ठीक आउ थानापर ताहिके बाद कि किछु हैत मुँहसे तऽ नहि किछु हैत हँ आवेदन दिऔ ताहिके बाद जे छै से जाँच पड़ताल कएल जएतै आउ थानापर प्रणाम प्रणाम आउ ठीक छै तऽ आउ काल्हिए आउ दस बजे करीबमे आउ ठीक ठीक